फ्लिपखार्द बे अनलाइन सपिं एपआव आङो मोनसे दासबिन अरदार खालामदोंमोन ओमफ्राय रेथिंसफोर कमेन्टसफोरखौ नायहैनानै जि मोजां मोजां कमेन्ट हरदों आरो ओंखायनो आं मोजां मोन्नानै जेनेबा आङो जेखुनु बुस्थु बायनायनि सिगां कमेन्टसफोरखौ नायहैगोरो जुदि कमेन्टसा मोजांबासो आंबो जेनेबा बायो ओंखायनो आङो कमेन्टसफोराव नायहैदों आरो मानसिफोर जि मोजां मोजां होन्दों ओंखायनो आंबो अदारखौहाय खालामदोंमोन आरो नाथाइ आं दुखु नांथाव बाथ्रा दासबिनखौहाय जेब्ला आङो सौफैबाय जेब्ला आं बेखेवनानै नायबाय मानि सिङाव एकदमबारे गोथां कालारनि गाबखौ आं हरदोंमोन नाथाइ दासबिनखौ जेब्ला सौफैयो होमब्ला अब्लानिया दासबिना मोजां थासारियाव गैयामोन ओम दासबिननि अबस्टाया जेरै मानसिफ्रा कमेन्टसआव मोजाङै हरदों बेबायदि मोजां हालोदाव गैयामोन आरो इसे बायनाय इसे जिहां बिदि दंमोन लोगोसे कालाराबो एकदम गोथां कालारनि मोजां जेरै पिक्साराव होदों बेबायदि नङामोन इसे फुलाला खाथां बिदि सोरबा बाहायखोन्दा बायदि नुदों लोगोसे ओह बायहां बिदि माने सिदा थायि बायहां बिदि थानायनिमोन ओमफ्राय आङो माने आंनि जि आसा खालामनानै मानसिफोरनि कमेन्टसखौनो नायनानैनो आं जि अरदार हरदों बियो एकदम जायाखै माने आं जेरैबायदि आसा खालामनानै हरदोंमोन आंनि बे आसाया माने सिमाङा जाफुङाखै आरो आङो एकदम गाज्रि प्रदाकखौहाय आं मोन्दों बेनिखाइनो आङो फ्लिपखार्दखौहाय नेक्स थाइमावहाय अरदार खालामनाय नोङा मानिखि आङो जेरै लुबैदोंमोन बेबायदि दासबिनखौहाय मोन्नो हायाखै बिनिखायनो आं उननि समाव बेबायदि प्रदाकखौ आं बे एपनिफ्राय अरदार खालामनाय नोङा